युवामे एक बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हइ इहाँ युवा पढ़ि लिखिकऽ भी किछु नहि करि रहलै हँ बेरोजगारी अपन बिहार सीतामढ़ीके तऽ एतना नीचे ले जा रहल हइ जे मतलब कि बेरोजगारी बहुत बड़ा ई सङ्कट मानू तऽ हमरा सबके इहाँ बच्चा पढ़ि लिखिकऽ भी किछु नहि करि रहल हइ इहाँ काम वामके कोइ अइसन बेबस्था नहि हइ जे लोक किछु करि सकै युवा अपने आपमे शर्मिन्दा होइ जे हम की करू किछु समझमे नहि आबै छै परिवारके भी प्रेशर रहै छै लेकिन युवा की करतै ओ पढ़ाइके अलावा भी ओकरा किछु नहि दिखाइ दै छै पढ़ि लिखिकऽ भी ओ बेरोजगारे हइ युवा अभी बहुत युवाके दयनीय स्थिति अइ एहिलेल युवासब अपने आपमे बहुत किछु बहुत सोचके टेन्शनमे आत्महत्या अइसन सबके लेल भी उतारू हो जाइ छै जे अच्छा नहि होइ हइ युवा युवाके जे जरूरीके खर्चा अइ सेहो नहि उपर हो पबै छै बेरोजगारी एतना हइ जेकि घर परिवारके स्थिति भी अच्छा नहि हइ जे एहि सबपर धिआन दऽ सकै